हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे हारि एबा सुबुं माहारिया मोनसे आसारखान्थि जायनि धोरोमाव बा जायनि समाजाव जायखिजाया मानसिनि गेजेराव मोनसे हारिमुआ थाथारनांगौ अब्लासो बे जाथि एबा समाज एबा मानसि हिसाबै सिनायथि मोन्नाय जायो बेनिथाखायनो हारिमुआ समाज खौ समाजखौ जौगा होनायाव बा समाजनि मोजां खामानि बा डेभलप खालामनायाव खोब गोहोम दङ दा सासे मानसि बा मोनसे समाजाव समाजनि जेनाखि नियम निति एबा रुल्सल एन्ड रेगुलेस'न बेफोर नि एगैनस्टयै मावोब्ला बेखौ जुनाद हिसाबै जोङो उन्थ्रायनाय जानाय नङा आरिमु थायोब्लासो बे सुबुं समाजा जौगानायाव गोहोम गोग्लैयो बा मोनसे हारिखौ देरगालांनायाव मदद खालामो